ہمارے خیال میں اردو زبان بہت ہی اچھی لینگویج ہے اور یہ ہم مسلم لوگ اردو زبان کو بہت اچھی زبان مانتے ہیں اور ہم لوگ فالو کرتے ہیں اردو کو بہت اچھے سے اردو اردو ہم لوگ اردو میں بہت سارے شاعر اتنے اچھے اچھے شاعر آئے ہیں جو اردو میں شاعری کرتے ہیں اور سننے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے اردو اردو شاعری اسپیشلی اردو شاعری سننے میں اردو جو کہ انیسویں صدی کے دوران مسلموں مسلم لوگوں کی پہچان بنی اور اور ہمارے بہار میں اردو کا بہت چلن ہے اردو کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے بہار میں اسپیشلی بہار کی بات کر رہا ہوں ہمارے سپول ضلعے میں بھی اردو کا بہت کریز اردو ہماری اردو زبان ایک بہت ہی اچھی زبان ہے روپ میں اور اردو سے ہم لوگ ہم لوگ کو ایک سیکھنے کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک ایسا لینگویج جو صرف جو آپ کو اپنے اتہاس کے بارے میں بتاتا ہے سب کچھ بتاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا اتہاس کیا ہے اردو کے بہت بڑے بڑے شاعر لوگ آئے ہیں اور اردو اردو سب کو ہمارے مسلم میں جتنے لوگ ہیں مسلم نان مسلم سب کو آنا چاہیے اردو کے بہت سارے ٹیچرس آئے ہیں اسکالرس آئے ہیں پروفیسرس اردو کے بہت بہت بڑے پروفیسرس آئے ہیں